ہاں جی جی ہاں ہمارے پاس تو کئی ساری ورائیٹاں ہیں آپ کو مطلب کیا چاہیے ہاں جی ہاں ہاں دونوں ورائیٹی ہمارے پاس ہے آپ کو کتنی کوانٹٹی میں چاہیے جی ہاں میرے ہاں ہاں بالکل آپ ہول سیل کا چاہیں تو وہ بھی ہے اور رٹیل میں بولیں گے تو آپ کو رٹیل میں بھی ملے گا ہول سیل کے لیے منیمم ہم سو دیتے ہیں سو کوانٹٹی رہتی ہے ہاں ہمارے پاس دونوں اویلیبل ہے فنکشنل بھی ہے اور ڈیلی بھی ارینج کرنا پڑے گا مگر ہو جائے گا وہ ہاں ہاں جی بالکل اویلیبل ساری فیسیلیٹیز ہے لیکن میم اس کا پرائیز جو ہے ریٹیل میں آپ کو سو روپیہ پڑے گا ہول سیل بھی سو کا پڑے گا ریٹیل میں آپ اسے دیڑھ سو میں آرام سے دو سو میں بیچ سکتے ہیں نہیں یہ ڈیلی والا ہے فنکشنل اگر آپ چاہیں تو آپ کو دیڑھ میں ملے گا لیکن آپ کو تین سو ڈھائی میں آپ اس کو آرام سے وہ وہ کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیے اور آپ کو پچاس نارمل والا چاہیے اوکے ہاں ہاں اوکے چلیں پیمینٹ آپ کیش آن ڈلیوری دیں گے یا پھر جی پے کریں گے آپ کو جیسا مناسب لگے جیسا آپ کو ایزی لگے

اوکے چلے گا میم آپ ٹوٹل اماؤنٹ میم آپ کا بارہ ہزار پانچ سو ہوگا دونوں کا ملا کے ہاں اوکے چلے گا میم شکریہ شکریہ اوکے چلیں